के बजै छी हमरा किछु बीआ हँ जी हमरा हमरा किछु बीआ उआ लेबैके छै सुजान भए गेलै मक्कैके बीज मक्का बीज हो गेलै आओर के बीज हो गेलै ई सभ जे सभ बीआ अहाँके दोकान पर मिलै छी अहाँ हम तऽ कुआरि गाँवसँ बोलै छी हँ किसान छियै खेती करै छियै फसल जैसे कि अहाँके हमर नाम पवन पटेल नाम छी हम खेती करै छियै किसान छियै किसान छियै हम हँ पेड़ पौधा हँ अहाँ टाइम बता कटहलके पेड़ कटहलके पौधा अहाँ रखने छिये अहाँ तऽ अहाँ अहाँके दोकान कोना छियै बना करके कहीँ मार्केटमे दै छियै कि गाँवैमे दै छियै अहाँ उतना तऽ हम उतना तऽ हमरा जानकार हय्ये है किसान छी तऽ हम काफी सालसँ खेती करै छी हमरा कुछ पता छै नहि हमरा टाइमिंग बतेली जे कए बजे अहाँ दोकान खोलब टाइम हैत तऽ सुबह एबै हम

आओर सभ आओर सभ आओर सभ ठीक छै

मगर पेड़ पौधा सभ नीक नीक छै नहि